میرے باورچی خانہ میں ایک چمٹا ہے جو روٹی کو سینکنے میں کام آتا ہے گیس چولہا ہے جو کھانا بنانے میں کام آتا ہے پیس سینکنے میں کام آتا ہے ٹوسٹر ہے جو ٹوسٹ بنانے میں کام آتا ہے پیس کے لیے فریج جو سامان کو خراب ہونے سے بچاتی ہے توا ہے جو روٹی پکانے کے کام آتا ہے کوکر ہے جس میں سالن بنایا جاتا ہے کوکر کا چمچ ہے جس سے سالن کو بھونا جاتا ہے گھی ہے جس سے سالن جس میں پکایا جاتا ہے تیل ہے جس میں پوریاں تلی جاتی ہیں چھولے ہے جس سے چھولے کی سبزی بنائی جاتی ہے آٹا ہے جس سے آٹا گوندھ کے روٹی بنائی جاتا ہے برتن ہے پتیلی ہے ان سب چیزوں میں کھانے بنائے جاتے ہیں چمچ ہے جس سے کھایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ